ہمارے گھر میں پریشر کوکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور کھلے برتن بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ہانڈی ہے پتیلی ہے دیگچی ہے اور کڑھائی وغیرہ ہے ہر ایک برتن کا کھانا الگ ذائقہ رکھتا ہے کھلے ہوئے برتن کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے ان کو کھانے میں مختلف پکوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایک برتن چاہے وہ کھلا ہوا ہو یا پھر وہ پریشر کوکر ہو ہر ایک برتن اپنا ایک الگ ذائقہ رکھتا ہے اور اپنا ایک خاص استعمال ہوتا ہے اب کوئی کوکر میں چائے تو نہیں بنا سکتا ہے اگر آپ کے یہاں چائے بنائی جاتی ہے تو تعجب کی بات ہے اس لیے کوکر اور کھلے ہوئے برتن کا آپس میں موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی پکوان دونوں طرح کے برتن میں تیار کیا جا سکتا ہے تو اس وقت موقع کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں مجھے کوکر میں پکایا ہوا چاول زیادہ پسند ہے اور کڑھائی میں پکایا ہوا گوشت بہت ہی زیادہ پسند ہے اسی طرح وہ ذائقے اور تیاری میں بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں